फ़स्ल के अलावा किसान हमारे यहाँ दूसरा बिजनस भी करते हैं जो कि पशुपालन होता है पशुपालन बिजनस में किसान पशु को पशु पालते हैं जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी पालते हैं जिनके दूध से दूध को बेचकर एक प्रकार का नया प्रॉफिट कमाते हैं जो दूध गाय भैंस पालने का जो प्रोसेस है उसमें लोग गायों को खरीदने के बाद उनका दूध उनका दूध बेचते हैं और उसको डेयरी पर ले जाकर बेच देते हैं जिससे उन्हें मोटी कीमत पैदा हो जाती है और उनको अधिक पैसा भी मिलता है इसके बदले में और इसको और लोग स्कूल इसको इस पालन इस पशुपालन को करना लोग अधिक पसंद करते हैं किसी अन्य के बजाय